हाँ बाइक चलाते समय जुनून रहता हेे जैसे कि कहीं पर हमको उचित समय से बाइक पहुँचा देती है और बाइक स्लो चलाना चाहिए बाइक चलाते समय हम कभी काम पर टाइम से पहुँचते हैं तो हमको ऊँचा समझ में आता है अच्छा लगता है कि हम टाइम से पहुँच गए जुनून होता है और कभी महसूस ये होता है बाइक चलाते समय कि कहीं दूरी जाना है तो हम लोग टाइम से पहुँच जाते हें तो बाइक चलाकर हमें बहुत अच्छा लगता है और बाइक को आराम से धीरे धीरे चलाएँ बाइक जब चलाएँ तो हेलमेट लगाकर चलाएँ अपनी सुरक्षा भी करना है साथ में बाइक का इस्पीड उचित समय तक बाइक का इस्पीड अच्छा रहेगा तो फिर बाइक की इस्पीड बहुत इस्पीड हाई इस्पीड चलाए चालीस पचास बाइक कम इस्पीड में चलाना चाहिए और जब चलाएँ तो हेलमेट लगाकर चला सकते हैं बाइक चलाते समय सुरक्षित रहें और हम जब उचित पर या किसी कहीं जाना हो तो वहाँ उचित समय पर पहुँच जाते हैं तो हमको बहुत गर्व महसूस होता है कि बाइक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है गेयर जब हम लोग का बाइक चलाते हैं तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बाइक जब इस्टार्ट करते हें तो इंजन एक या एक मिनट तक रनिंग करने के बाद ही बाइक को डोलाएँ और जब बाइक को गेयर लगाएँ तो गाड़ी का खूब जैसे गाड़ी को इंजन तान ले उसके बाद क्लच दबा कर गेयर लगाना चाहिए बाइक चलाते समय हमको ये ध्यान देना है कि अपना स्टैन्ड बाइ का मार लें कभी भी दुर्घटना हो सकती है और बाइक को चलाते समय हमको कान में नै लीड उड़ नहीं लगाना चाहिए अगल बगल देखकर चलाना चाहिए और बच्चों की जब बाइक खा खड़ा करें तो बच्चों के पहुँच से दूर रखें जैसे बा बच्चों को न जाने दें साईलेन्सर उसका गर्म रहता है बच्चे छू लेंगे तो जल जाएंगे वही बाइक चलाते समय हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए हमारे महत्वपूर्ण बाइक बहुत अच्छा लगता है उत्साह होता है बाइक से यही कि हम लोग कहीं उचित टाइम से पहुँच जाते हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारे पहुँचने में बहुत सी मदद देती है